हैलो हैलो नमस्ते जी

आहो केह्ड़ी पोस्ट पोस्ट आस्तै कीता तुसें फार्म अप्लाई पोस्टीकल साईंस दे टीचर तुहें सी बी भेजेआ हा तुंदा नांऽ केह् ऐ अजीत कुमार अच्छा आहो में तुंदा सी बी दिक्खेआ हा तुंदा ऐक्सपिरियंस चार साल दा ऐ अच्छा केह्ड़े स्कूल च पढ़ादे ओ अच्छा ते केह्ड़े केह्ड़े सब्जैक्ट केह्ड़े केह्ड़े सब्जैक्ट पढ़ाई लैंदे ओ तोह् अच्छा अच्छा तां बी ठीक ऐ तुस इक कम्म करो मंडे आह्ली अपोआइंट मैंट च तुस आई जाओ सबेरै स स सबेरे सबेरे दस दस धोड़ी पुज्जी जाओ ते

ते पुज्जी जाओ ते ओह्दे बाद दिक्खी लैनें आं आं ठीक ऐ